हँ हेलो हम कनि जयबै कनि दरभङ्गा जिला घुमै लऽ तऽ केना की छै हँ हूँ

हूँ मगर किराआ भाड़ा केना होयतै नहि होयतै

अच्छा हँ हाँ हम आबैत छी आबैत छी

नहि हम बाहरक आदमी छी हम बाहर रहै बला आदमी छी हमरा नहि ने बुझलैया

नहि तऽ ठीक हम छी हम दू आदमी छी ठीक दरभङ्गा अच्छा हम आबि रहल छी नीकसँ हम घुमब फिरब हम जायब अच्छा ठीक छै आब की करबै

हँ हमर देखल नहि ने यऽ कतहुँ हमरा कतहुँ नहि ने देखल यऽ